नमस्कार बताओ हाँ कितनी आलू बीस रुपया किलो महंगाई तो हैय है नहीं बीस रुपया के नीचे नहीं मिलेगा बैंगन हैं पंद्रह रुपया टमाटर हैं बैंगन है आलू है तोरई है लौकी है लक लौकी भी बीस रुपये में तोरई है तीस रुपये में महंगाई हैय है कटहल बीस रुपया किलो मिर्च है चालिस रुपया की ढाई सै ग्राम अब मिर्च मिर्ची कम आती है नहीं तो तीस रुपये में हो जाएगी मिर्ची तो बहुत महँगी आ रही सबसे महंगी मिर्ची है आजकल बरसात में वो होती ही नहीं इतनी तवन यह है टमाटर है टमाटर है धनिया है लौकी है घुईया है टमाटर तौ भाव बता दिया पचास रुपये में प्याज घुईया भी चालिस में अरे भाई महंगाई है चलो पच्चीस में मिल जाएगी बस इतने है धनिया है और लोबिया है

लोबिया है रौसा है ये चीज है और कोई सब्जी नहीं है इतनी ही सब्जी है बस नमस्कार